आसामनि सोलोंथाइ खान्थियाव गुबुन गुबुन आफादफोर जेरै एस सि आर टि रायजोआरि सोलोंथाइ बिजिरसं जि आफाद दङ बिथांमोनहाबो खामानि मावगासिनो आरो बेबायदिनो जोंहा हादोरारि सोलोंथाइ जि बिफान बिथांमोनहाबो खामानि मावगासिनो दङ नाथाय जों नुनायाव माखासे बेलायाव बे आफादफोरनि जे खामानि मावनाय बे खामानि मावनाया सम सम जाफुंजोबाखै आरो बे जाफुङैनि माखासे जाहोनफोर थागोन आरो बे जाहोनफोरखौ बिजिरनो थाखायनो गोबां जोंहा आफादफोर सोलोंथाइयारि आफादफोर बेफोरखौ दानानै होनाय जादों नाथाय बेफोरबो सौहाजोबाखै अब्लाबो आं सासे गाहाय थाखोनि सासे फोरोंगिरि हिसाबै बेफोर जि बिजिसंनाय खामानि बे बिजिरसंनाय खामानियाव थोंजों लोब्बा गैयाब्लाबो जोङो थाखो खथायाव जिखिनि जेंनाफोर मोनो बे जेंनाफोरखौ जोङो थोंजोङै जोङो फरायसाफोरखौ लानानै जोङो सुस्रांनो नाजायो जेरैहाय बेसोरनि जे फरा बिजाब बे फरा बिजाबाव थानाय गोरोन्थि जि फरा बिजाबनि जिखिनि नांगौ बेखौ जोङो थाखो ख'थानि सिङावल' दोनालासिनो जोङो फरायसाफोरखौ जि बायजोनि थिलि बे बायजोनि थिलिफोरजोंबो सोमोन्दो लाखिहोनानै जोङो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव जों जोङो सोलोंथाइखौ होनो नाजायो आरो बेवहाय जोङो फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ बे फोरोंथाइफोरा दिनै जागासिनो दङ गुबुन गुबुन आयदायाव जेरैहाय उन्दै गथ'फोरनि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइनि थाखाय टिचारस ट्रेनिं होन्नाय जायो आरो बे बायदिनो गुबुन गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय दिनै गुबुन गुबुन पलिसि लानायनि गेजेरजों फरायसालि सोलोंथाइनि जि दावगाहोनाय बे दावगाहोनायफोरखौ जोङो सरकारनि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजोंबो बेफोरखौ दा खान्थि दानानै होनानै बेफोरखौ जौगाहोनो नाजानाय जादों दा बेफोर जेंनाखौ बेफोर जे नाजानाय बे नाजानाया दा गोदानै जि गायसंजानाय एन इ पि बे एन इ पि नि जि माखासे खान्थिफोर दङ बे इडुकेशन पलिसिनि खान्थिफोर दङ बे खान्थिफोरखौ मोजाङै मावफुंजायोब्ला बेयो सुस्रांजागोन होन्नानै सानो आरो जों फोरोंगिरि हिसाबै बे फोरोंगिरि फोरोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ आरो फरायसालिनि जि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइफोरखौ लानानै जि हायो सम सम मदद होबोदों जोङो माव फोरोंथाइ लादों गेजेर गेजेर जोंबो फोरोंथाइ होनायनि गेजेरजों जों फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव फोरोंथाइ होनायनि गेजेरजोंनो जोङो बायदिसिना जेंनाखौ सावरायनाय जायो आरो सुस्रांनो नाजानाय जायो